हा मां पंहिंजी कला जी प्रदर्शनी पंहिंजी कला जी पेशिकशि कई आहे हिकु बार मां हिकु प्रदर्शनी में पंहिंजी कला जी पेशिकशि कई हुई ऐं उहो अनुभव बि ॾाढो निरालो ई हुओ छो त उन में इलाही देश विदेश जा कलाकार आहियां हुआ जंहिंजी पेंटिंग्स खे ॾिसी करे मां ॾाढो मोटीवेट थियमि ऐं मूंखे इलाही कुझु सिखण जो मौक़ो बि मिलियो मुंहिंजी बि कला जी तारीफ़ थी पर हुन खां सवाइ मूंखे इलाही कुझु सिखण जो मौक़ो बि मिलियो ऐं जेके बारिक़ियूं हुयूं उहे बि मूंखे सिखण जो मौक़ो मिलियो